पहिले पहिले जे महिला रहै छै ने की कहै छै मासिक धरम तऽ पहिलुक्का महिला आर नै बुझै रहै तऽ सूती कपड़ा लेए लै सूती कपड़ा लेए लै तऽ ओइ सबसऽ लोग बेमार पड़ि जाइ रहै बेमार पड़ै तऽ आबके लोग बुझए लागलै तऽ बेड खरिदै छै तऽ बेड लगबै छै बेमार पड़ै छै तऽ इलाज सुइया दबाइ चलै छै दबाइ सुइया चलिकऽ तब ओकर इलाज तब सुरक्षित रहै छै ई सब रैहकऽ तब वैहए बढ़ियासऽ बाल बच्चा सब कुछो होइ छै बाल बच्चा भेल तब अपन राखलक ओकरा बियाह शादी ओकर माए बाप करै छै बियाह शादी करिकऽ तब ओकरा राखलक रखलक तऽ अपन ससुरारि बसल ससुरारिमे अपन सब कारबार घर अङ्गना बीत बर्तन जते हइ छै खाना पीना सब पलिवार चलबै छै लड़बै छै सौस ससुर सबकऽ पालै छै बाल बच्चा जे छै बाल बच्चाके दखै छै तऽ सब कुछ बुझए समझए लागै छै बुझए समझए लागै छै सब चलबै छै तऽ फेर बाल बच्चा भेल नमहर भेल पैघ भेल पढ़ेलक लिखेलक पढ़ाए लिखाएकऽ नमहर करलक जे पढ़ैबला बच्चा रहल तकरा इस्कूल भेजलक आङ्गनबाड़ी खुलल छै आङ्गनबाड़ी भेजलक इएह सब करलक पढ़ाए लिखाएकऽ आङ्गनबाड़ी गेल ओहोसऽ नमहर भेल तऽ वएह सरकारी इस्कूल गेल सरकारी इस्कूलमे ओतौ पढ़ाइ भेल तऽ ओहो भेल तऽ ओइसऽ आगाँ बढ़ल तऽ सकुरी इस्कूल याएल इहो इस्कूलसऽ आगाँ जे बच्चा पढ़ैबला रहल पढ़ल जे नै पढ़ैबला रहल से चैल गेल बहार खटै लेए दिल्लीए गेल भाइ गामे घरमे जे हर फाड़ जोतयके रहल खेती गृहस्थी जे करैके रहल से बाल बच्चा करलक आदमीके जे बाहर जायके रहल से बाहर गेल इएह सब करै छै जे काम रोजगार छै सएह हमरा आरके तऽ घरबलाकऽ तऽ नै बुझले छै बहार जाय छै मकइके लबे आर बेचै छै इएह सब करै छै